जेब्ला जोंनि गामिआव आरो न'नि मानसिफोरा जिबौफोरजों अरजायो अब्ला हस्पिटालफोराव लांनाय जायो नाथाय गोबां सुबुंफोरहा हस्पिटालाव लांनो हानाय गोहो गैया बेनिखायनो न'आव बानायनाय मुलिफोरखौ आरो गामिनि रजानि मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जेब्ला जिबौ अरजायो बे समाव अरनाय जायगानि सिगां खानायदोंजों आरो गोरा लबारजों खानानै लायोब्ला जिबौनि बिसआ दावखोनो हाया आरो एम्फौफोर अरोब्ला अरनाय जायगायाव गयंखि देग्लिनानै होनाय जायो बिजों एम्फौनि बिसआ थैयो बेबायदिनो जिबौ आरो एम्फौ अरनायनिफ्राय रैखाथियै थानो हायो